हा हा ज़रूरु अहिड़ा घणा ॾींहं ईंदा आहिनि जो मूंखे चित्र कढण जो दिलि न थींदो आहे कॾहिं माण्हू जी मनु कीअं आहे त कॾहिं कीअं कॾहिं कोई घर में महिमानु थो अचे त कॾहिं किथे ॿाहिरि अचणु वञणु थिए थो त हुन वक़्त ते न कढी सघंदी आहियां चित्र कॾहिं पंहिंजो बि मनु बि कॾहिं ख़राबु रहंदो आहे उन करे न करे सघंदी आहियां कॾहिं कॾहिं तबियत ठीकु कान्हे कॾहिं छा आहे त हुन करे माण्हू न ओहड़ो करे सघंदो आहे कॾहिं चित्र कढणु ऐं मूंखे जामु मां अलॻि अलॻि तरीक़े सां चित्र कढंदी आहियां कॾहिं न मूंखे भॻवान जूं तस्वीरूं वणनि मां कॾहिं गणपती जो तस्वीरु त कॾहिं कृष्न भॻवान जो त सभिनी जो मूंखे भॻवान जा फ़ोटा कढण जो जामु दिलि थींदो आहे हुनजो चहिरो ई हिकदमि मनमोहकु हूंदो आहे चाहे कोई बि भॻवान हुजे चाहे कोई माता हुजे शंकर भॻवान हुजे त मूंखे आहे न भॻवान जा फ़ोटा मूंखे जामु वणंदा आहिनि कढण में मां कढंदी आहियां ऐं बाक़ी मां सॼो ॾींहुं मुंहिंजो कमु बि हूंदो आहे कॾहिं थोरो घर जो कमु कॾहिं छा त उनमें बि मां कीअं कीअं वक़्तु कढी करे बि थोरो थोरो करे मां कॾहिं अधि हिकु कलाकु वही करे कढंदी आहियां चित्र सज हिकु चित्र सॼे ॾींहं में त न पूरो थी सघंदो आहे त कॾहिं कॾहिं ॿ टे ॾींहं लॻी वेंदा आहिनि कॾहिं पंज छ्ह ॾींहं लॻी वञनि कोई वॾो चित्र आहे ॾुखियो चित्र आहे त उनमें वक़्तु लॻी वेंदो आहे त मां थोरो वक़्तु कढी कढी बि पंहिंजे घर जो बि कमु कॾहिं कोई कमु आहे ॿाहिरि अचणु वञणु आहे त कीअं कीअं करे थोरो वक़्तु कढी करे मां कंदी आहियां छो जो मन सां कमु करे माण्हू त वक़्तु कीअं बि निकिरंदो आहे थोरो वक़्तु कढी करे माण्हू कीअं बि करे जेके जंहिं शइ में शौंक़ु अथव चित्र कढण में जीअं मूंखे शौंक़ु आहे त मां कीअं बि वक़्तु कढी करे कंदी आहियां